पचीस दिसंबर ॿ हज़ार उणिवीह टीह अप्रैल उणिवीह सौ ॿियासी हिकु मार्च उणिवीह सौ अरिड़हं वीह अगस्त ॿ हज़ार ॿ चोॾहं नवंबर ॿ हज़ार ॿारहं